नै जानुवारि नै रोजा जिदाइन जि आगस्त नै रोजा जिब्रै नैजिथाम फेब्रुवारि नै रोजा जिस्नि जिद' सेप्तेम्बर नै रोजा जिगु बा अक्ट'बर नै रोजा नैजिथाम